جی سر بولیے اچھا جی سر ہمارے یہاں اویلیبل ہے موبائل آپ کتنے کا خرید سکتے ہیں اور پھر کس کمپنی کا جو ہے خریدنا چاہتے ہیں

جی سر ہمارے پاس ہے مل جائے گا آپ کس کمپنی کا موبائل چاہیے کمپنی کا جو ہے نام بتا دیجیے اچھا ویوو کا چاہیے جی سر میں آپ کا سہایتا یہ کر سکتا ہوں ویوو کا ہماری کمپنی میں موبائل مل جائے گا تو کتنے تک کا سر آپ کو موبائل چاہیے تھا اچھا اچھا جی سر ہمارے پاس مل جائے گا اویلیبل ہے پندرہ سے یہ اسٹاٹ ہے اور دس کا دس تک کا بھی مل جائے گا بیس تک کا بھی مل جائے گا اور پچاس ہزار تک کا بھی موبائل مل جائے گا آپ ایک بار سیوا کا موقع دیں جی جی بڑھیا اچھا والا موبائل ملے گا آپ کو ایک بار آپ سیوا کا موقع دیں بس اور بھی سر دوسری کمپنی جی جی سر ریم بھی بڑھیا رہے گا اس کا اور بھی دوسری کمپنی کے بھی موبائل مل جائیں گے سر جی سر آپ کو مل جائے گا اوپو کا اور کیا کہتے ہیں پوکو کا مل جائے گا اور کیا کہتے ہیں ایپل کے بھی مل جائے گا ایم آئی کا بھی ایم آئی کا بھی مل جائے گا تمام قسم کے موبائل آپ کو مل جائیں گے سر آپ بس ریئل می بھی کا مل جائے گا سر ابھی شروعات ہمارے وہاں سے جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں اس میں بھی ٹھیک ریم ملے گا موٹورولا کا بھی موبائل ملے گا آپ کو جی نوکیا بھی نوکیا کا بھی موبائل مل جائے گا کیمرا ایک دم صاف رہے گا جی جی یہ سیمسنگ کا بھی مل جائے گا جی سر سیمسنگ کا بھی مل جائے گا آپ کو قریب دس دس پندرہ ہزار تک کا مل جائے گا آپ کو جی پچاس پچاس قریب پچاس پچاس ہزار تک کا موبائل آپ کو ملے گا اچھی قسم کی موبائل ملیں گے آپ کو جی سر اور کچھ آپ کی سیوا کر سکتا ہوں سر اچھا اچھا جی ایپ اوپپو کا ہی لے لیجیے اچھا اچھا سر ٹھیک ہے سر شکریہ میں پھر دھنیہ واد کال کرنے کے لیے